क'क्राझार जिल्लायाव मोन्नाय गिबि सावस्रि फाहामथाय सुबिदाफोर आरो सिबिथायफ्रा आर एन बि सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार आरो मेम'रियल एम आर एम प्राइभेट हस्पिटेल दङ बे मोननै हस्पिटेला क'क्राझार सोहोरनि गेजेराव नो दङ आरो बे हस्पिटेलसिम सहैनो थाखाय जेबो गोब्राब गैया जायखि जाया मानसियानो गामिनिफ्राय बासजों प्राइभेट मटर गारिजों ट्रेनजों बे फाहामथाय सुबिदायाव फैनो हायो आरो आर एन बि सिभिल हस्पिटेलाव बेसेन गोयै फाहामथायखौ लानो हायो क'भिदनि समाव जेब्ला पुरा भारतावनो कभिदा सागलोबनानै दंमोन अब्ला क'क्राझार जिल्लानि मानसिफ्रा जायफ्रा कभिदजों नाख्रेब जादों बिसोरो आर एन बि सिभिल हस्पिटेलाव फाहामथाय लादोंमोन आर एन बि सिभिल हस्पिटेलनि मानसिफ्रा बा डक्ट'रफ्रा बिसोरखौ जोबोद मोजाङै जोथोन लादोंमोन आरो मोजां फाहामथाय होदोंमोन जायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लायाव कभिदा बारा एरनो हायाखैमोन आरो कभिदजों जानाय थैनायाबो जोबोद खममोन